जय झूलेलाल हा कानूनी डॉक्यूमेंट तयार करण में मुंहिंजो अनुभव ॾाढो ई सुठो आहे छो त मुहिंजो मुड़ुस पाण प्रॉपर्टी डीलर में आहे इहो तॾहिं ख़बर पियो जॾहिं मां हिकु नयो घरु वरितो

अॼु जे टाइम खां उहो ॾाढो ई भयानकु हुयो छोकि एॾी भीड़ खाइण पीअण जो न इंतज़ामु उथण वेहण जो कुर्सियूं ॾाढो ई खचाखच भरियल अॼु जे टाइम में कानूनी डॉक्यूमेंट्स राइ त तयार करणु ॾाढा ई आसानु आहिनि छो त उहे ऑनलाइन थी वेंदा एप्लीकेशन ऑनलाइन ते एप्लीकेशन मिली वेंदी आहे उन टाइम ते तव्हां त अची वेंदा आहियो ऐं ॾाढी सुठी तरीकक़े सां एसी कमिरा आहिनि